डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए हम कई प्रथाओं का पालन करते हैं जैसे हम घर में मच्छर मार लगाते हैं मत और दवाइयों का छिड़काव करते हैं अपनी डाइट में केला पपीता तरबूज खरबूज जैसे रम फलों का सेवन करते हैं और आदि तरीकों का पालन करते हैं